एक सो पंछी है कबूतर से बहुत अच्छे लगती है बच्चा लोग देख देख के खेलते हैं उसको दाना पानी मिलते है अ उड़ के आते जाते हैं त बहुत अच्छा लगता है देखने में बहुत अच्छा पक्षी है उसको खानों खाईए जाता है लोग ओकरा पोछ्बो करता है सब चीज करता है वो पंछी ना फसाता है बहुत अच्छा लगता है बहुत लोग पोछता है पंछी के कबूत्तर को देखने में बहुत अच्छा लगता है घुट्टू घुट्टू का बोलते हैं बच्चा लोग को हम लोग देखाते हैं देख रे वो आ का वाला देखि राऊआ हले कबूतर लाए हम लोग बोलते हैं देखते हैं बच्चा बहुत अच्छा लगता है कबूतर बहुत बढ़िया पसंद आता है देखने में बहुत भी अच्छा लगता है सुगा भी आते हैं त बहुत अच्छा हरियर हरियर लगता है देखने में बहुत अच्छा लगता है हम लोग सब बच्चा के खिलाते हैं देख रे बुआ इ आया वो आया कह कह कह हम लोग खिलाते हैं बहुत अच्छा लगता है हरियर हरियर बढ़िया लगता है सब खाना देते हैं लोग चना ऊना केला उला अन्दुर उन्दुर त खाते हैं बहुत अच्छा लगता है ऊ सब देखने के लिए खूब बनिया लगता है लोग बच्चा के बुलाते हैं देख र बुआ इ चीज़ आ गिया ऊ आ गिया हम लोग कबूतर के जन अच्छा लगता है देखाने में बच्चा के कबूतर के ई सब अच्छा है बहुत अच्छा पंछी है फिर देखते हैं बगुला भी बहुत अच्छा लगता है बड़का बड़का वो उसको गाला है लोल है ऊ बहुत पानी ऊनि पटता है खेत ऊत में त चारा चरने के लिए आते हैं बहुत अच्छा ल च लगता है देखने में औ बहुत बनिया लगता है छुन छुन का कुछ भी कुछ भी खेत ऊत में से खाते हैं सादा सादा है बहुत अच्छा लगता है देखने में बहुत सब अच्छा है कौआ हुआ फिर भी काऊ अच्छा लगता है ये अंगना से लोग देते है कुछु कुछु फे कर त लेके भाग जाता है उड़ जाता है बहुत अच्छा लगता है काऊ ऐसे बहुत अच्छा लगता है लोग के बहुत अच्छा है पंछी ल पंछी देखने में बहुत सुन्दर लगता है लोग बच्चों को भुलाते हैं देख बोआ इ है वो है काऊ काऊ लोग भुला देते हैं बहुत तरह के पंछी हैं ऐसे बहुत अच्छा लगता है देखने में लोग कबूतर के पोछता है दाना पानी देता है खाते हैं उड़ते हैं बहुत अच्छा झुंड बन कर उड़ जाता हैं त बहुत अच्छा लगे जहाँ बैठे तहाँ बहुत उड़ जा बैठ जाते हैं त बहुत अच्छा लगता है ऊ सब पंछी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा से बैठते हैं खाते उड़ते हैं हम लोग स देखते हैं लग में के पंछी के पोसल दूरा के साइड में लोग ओस्ले है बहुत सा लोग उसको मानता करता है रखता है पोसता है खिलाते हैं दाना पानी देते हैं बहुत अच्छा लगता है देखने में बहुत अच्छा है सब पंछी हैं जितना से सब अच्छे लगता है देखने में सब चीज अच्छे लगता है सब लोग सब के देखते हैं बच्चा लोग के देखते हैं करते हैं कुछ गंध आता है तो